बाजियौ हाल बहुत बुरा यए अखन मकइवला खेती करैके लिए हमरा आरकेँ बहुत बाढ़ि आबि गेल हन कनि पानी आबि गेल हन भँसि गेल हन अहाँ आरके केहन छै खेती नहि नहि सही बात अहाँ छी बान्धके ओहि साइड हम छी बान्धके एहि साइड पानीवला इलाकामे हमसभ छी किआ अहाँसभ सुखाड़ीमे छी तेँ दुआरे हमरा आरके पानीवला इलाकामे छियै तेँ दुआरे मकइ भँसि गेल हन हमरा आरके फसल कहाँ भेल अभी कोनो फसल नहि भेल हन अच्छा से बाढ़ि आयल छै तेँ ने भँसि गेल छै

आ नहि रेट मिल रहल यए अखन कुछ भेल तऽ रेटो नहि ओकर मिल रहल यए आँय मिलबे नहि करल हँ मिलैए ओ मिलैए उएह उएहपर उएहपर तऽ छी जिअल आँय बाहर जाइए एतय रेट कहाँ यए रेटे नहि यए बाहर जाइए तऽ नहि हमरा आरके कहाँ रेट भेल हन कुछ नहि भेल हन आ नहि दाना भेल हन आ नहि बारिश भेल कि दाना हैत अहाँकेँ धूप देखैत छियै से कए रहल छियै कि हर चीज सुखि गेलै तऽ पूरा सुन्न भए गेल मकइओमे एहिबेरी दाना कुछ नहि भेल हन दाने बर्बाद भए गेलै पूरा अहाँ आओरके अच्छा दाना भेल हन अहाँसभ तऽ एहि साइडमे छी सुखाड़ीमे छी तऽ अहाँकेँ तऽ बढ़िआँ भेल हैत फसल अहाँ नहि जमीनके जे अथी से नहि भए रहल छै हमरा आओरके जमीन छै पानीवला अथी अहाँ आओरके जमीनके वैल्यू यए हमरा आओरके जमीनके नहि छै अखन वैल्यू अहाँकेँ उपजो भी बढ़िआँ भए रहल छै हमरासँ हँ छओ हजार मिलैए ने अहाँकेँ हँ हमरो आओरके मिल रहल यए सभकेँ मिलैत छै हँ हँ छओ हजार बारहो हजार भए जायत हँ सुनैत छियै ने बारह हजार भए जायत हँ कि अपने बोलैत रहै सभआदमी कि छओ हजारसे बारह हजार होइवला छै किसानवला भए जायत बहुत जल्दिए हँ नहि भए जेतैक